मैं रोजाना जो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ वो है व्हाट्सप्प व्हाट्सप्प पे मैं मेरे दोस्तों के साथ में और मुझे सबसे आसान और अच्छा लगता है व्हाट्सप्प चलाना उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ जिसपे जैसे कि उस पे जो रील्स और जो वीडियोज़ आती हैं वो देख के मेरा अच्छे से समय जो है वो निकल जाता है अच्छा टाइमपास हो जाता है तो मेरा समय निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं व्हाट्सप्प और इंस्टाग्राम चलाती हूँ और मेरे परिवार से और मेरे दोस्तों से उसी के जरिये मैं संपर्क में रहती हूँ सबसे ज़्यादा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो व्हाट्सप्प है उसके बाद अगर मैं कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल करती हूँ तो वो इंस्टाग्राम है वो मैं सबसे ज़्यादा मेरे दैनिक जीवन में उपयोग करती हूँ और प्रभावित तो ऐसे करता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ में जितने भी मेरे जो भी पल या जो भी दिनभर में मैं कुछ भी करती हूँ वो उनके साथ में मैं शेयर करती हूँ बांटती हूँ और वो लोग मुझे बांटते हैं तो ऐसे मैं उनके संपर्क में रहती हूँ